वणनि जो ॾाढो शौक़ु आहे वण में सावक थींदी आहे जेके ॿाहिरि सुकी साओ वणु सेवा न थींदी आहे ॿाहिरि अने समय सर पाणी विझंदी आहियां त रखे खां तड़िको फुल हूंदो आहे त छांव में वणनि खे रखंदी आहियां मूंखे मुंहिंजे भाउ जे पुटु जी शादीअ में वञण जे आहे त मां पाण वीचारु कयां थी की कंहिंखें चई वञा वणनि में पाणी विझंदो त मुंहिंजी पकी साहेड़ीअ खे चवांसि त वञांसि घरु त चवां पाणी विझंदी तूं ध्यानु रखंदीअ त मां तोखे हिकु चई वञा वणनि में पाणी विझणु नाले चई त मां आई आहियां पंज ॾींहं शादीअ में वञण जी तयारी पई कयां वञा थी त पोइ चई छॾियोमांसि वरी वञंदी वञंदी भई तूं पाणी में पौधनि में पाणी वाणी विझझे वणु वणु कुरमाइजी न वञनि त हीअ पासे वरी साहेड़ी पकीअ खे चईमांसि पोइ तालो ॾेई करे मां मुंहिंजे भाउ जे पुटु ई शादीअ मां थी करे वरी हिकु ॾींहुं आयमि पोइ ॾिठो त वण में त वण में कुरमाइल हुआ सो पन वन खणी करे पासे में साइड में कयां पाणी वाणी विझी करे रखियो अने ॿिया जेका असां छांव में रखी ठाहे करे वरी पौधनि जो सरखी सां ध्यानु करे रखियो आहे